मधुबनीमे किछु स्थानीय आवासके बी विकल्प अछि अहाँके मिथिलाके लोक घर दुआरि बनाबैके बहुत शौकिन होइ छथि तैं लअ कऽ अहाँके एखनो मधुबनीमे घर दुआरिक रूमके कमी नहि छै किएककि मिथिलावासी घर बनाबऽके लेल बहुत जागरूक रहै छथि कतौसँ अगर केओ अबै छथि तऽ हुनका आरामसँ रेन्टके रूम भेट जाइ छनि आओर एखन फिलहालमे एकपर एक रेस्टुरेन्ट सेहो खुलि गेलैए ताहि लअ कऽ कतौके अतिथि अबै छथि तऽ हुनका रहऽमे कोनो तरहक दिक्कत नहि होइ छनि सभ सभ तरहक सुविधा उपलब्ध रहै छनि घर घर जे कनि इन्टिरियर जगह छै गाँव घर जाकऽ ततौ लोक माटि ताटि भरा कऽ विद्यार्थिये सभके रहऽ लए या दूर दराजके लोकके रहऽ लए घर बना देने छथिन जाहिमे लोक आरामसँ रहैए दूरोसँ लोक अबै छथि तऽ अपन तऽ अपन ओइमे खूब सुन्दरसँ रहि कऽ घुमि फिर कऽ या जइ चीज लए अबै छथि या जै काज लए अबै छथि से कऽ कऽ जाइ छथि ओतऽ अहाँके सभ सुविधो उपलब्ध छै